गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा आबादखौ गावसोरनि केरियार एबा थांना थानायनि राहा होननानै मानो साना जानो बिनि सोमोन्दै बुंनोखौलाय आं फंनैसो बुंनोसै आबादानो जोंनि गोनांथार खामानि होननानै जों बुंनो हायो आबाद मावाबा जों थांनानै थानायनि लामायानो गैया आबादनि सायाव जों थांनानै थानो अनेख लामा दं आबाद मावोब्ला गावनो खस्थ' खालामोब्ला गावनि गाव जुदि खस्थ' खालामोब्ला गावनि खरसा बरसा गासैबो गावनो गावनो नायग्रा गावनो बिजिरग्रा गावनो माने गासैबो फारसेनिफ्राय बिथिंनिफ्रायनो गावनोजोब आबाद मावनायाव हा दखरसेयावनो जों मोननै मोनथाम आबाद मावनो हायो आबाद मावोबानो जोङो गावनि आथिङाव गाव गसंथानो हायो आबादजों आबादाव जोंहा अनेख रोखोमनि आबाद थायो जेरै माइ बेसर फाथो सबाइ सिबिं अमा दाउ फिनाय हांसो फिनाय मोसौ फिनाय ना फिनाय एम्फौ फिनाय बेफोर गासैबो आबादावनो जों गोग्लैयो होननानै जों मिथिगौ दा बेफोरखौ जों मावोब्ला मैखुननि आबाद मावो जों दा बेफोरखौ जों दा दानि गोदान गोदान आयदाजों जुदि जों मावलाङोब्ला गासैबो आबादफोरानो बिराद मोजां दा आबाद मावनायाव जोंहा खरस बरस दं बेखौ जोङो खस्थ' खालामनानैब्लाबो जों होनांगौ गावनि गोबोर मोसौखौ जों लायोब्ला जों मोसौजों जों हासारबो मोनो खानस्रि हासार मोनो बेफोरखौ होनानै जों हा दखरसेयावनो जुदि माइ गायोब्ला जों बे आबादनि सायाव जोंहा गसंथानो हानाय लामाखौ जों नुहुरो दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' सोरबाया अमा फिनानै सोरबाया हांसो फिनानै सोरबाया थालिरनि आबाद मावनानै सोरबाया मैखुननि आबाद मावनानै गावनि जिबनखौ गाव गोजौआव लांगासिनो दङ आरो मोजाङै मोजां गाबथानो हानाय महरखौ जों नुहुरनो मोन्दों दा आंनि खाथियावबो बिदिनो लाइमोन सेंग्राफोरा सरखारनि जेबो सरखारि साख्रि नेयाजासेनो गाव गावनो गावनि बिखानि थैखौ होनानै जोङो दा मोजाङै मोजां मावलांनाय नुदों सानैसो बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गावनो खस्थ' खालामदों गावनो मावदों गावनो गावनि आथिङाव गसंथादों जोबोद मोजां बाखनायथाव जादों आरो दा बेबायदिनो जाहाथे गामियारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रिखौल' नेयाजासे आबादाव मावनांगौ आबाद मावनांगौ होननानै सानो आबादखौनो गावनि केरियार खालामनानै लादों गावनि माने लामा मोनसे बेखौ बिसोरो खालामनानै लादों बेनो बिराद मोजां आरो जोंहा आबादा मावाब्लाथ' रावबो जेबो गांनाय उखैनाय जों सुफुंनो हाया मानो होनोब्ला जों थाखा फैसाजों गावनि गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया आबाद मावनानै जोङो जेखौ जों जानाय लोंनाय मोनो जों आबादारिफ्रासो मावो आबाद आबादासो जोंनो जानाय लोंनायखौ होयो माइ माइरं गम आथा गासैबो जोङो आबादनिफ्रायसो मोनजोबो अमा दाउ गासैबो माखासे मानसिफ्रा जोंना आबादखौ गावनि साना खिन्थु आबादानो मेन खामानिया आबादानो गुबै खामानिया आबादानो साख्रिनिख्रुइबो गोनांथारसिन आबाद आबाद नङाब्ला जों जिबनाव थांनानै थानायनि लामायानो गैया होननानै आं सानो साख्रिल'जोंबो साख्रि गोनाङा साख्रिजोंल'बो जाया मानो होनोब्ला आबादखौ जोंहा नांथारगौ जायो आबाद नङाब्ला जिबनाव जेबो गैया आबादानो जोंनि गुदि खामानि आबाद मावोब्लासो गासैबो फिसा फिसौ गासैबो थांनानै थानाय गामियारि आरो गाव आबाद मावोब्ला देहानि फारसेबो जोबोद मोजां आबाद मावग्राफोरनि देहा थासारिफ्राबो मोजां जायो आरो बेखौनो बुङो आङो माने बयबो आबाद मावनांगौ सेंग्रा सिख्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बयबो आबादजों थानांगौ आरो रोंगौथि लानानै आबाद मावनाया बयनिफ्रायबो मोजांसिन आरो गाहामसिन होननानै आं सानो आबाद मावनायावबो रोंगौथि नांगौ गिदिर गिदिर रोंगौथि लानानैब्लाबो आबादखौ मावनो हायो रोंगौथि लाबाजे आबाद मावनाङा बे नङा आबादखौ रोंगौथि लानानै मावनांगौ आरो रोंगौथि गैयिआबो आबादखौ मावनो हायो गावनि आन्दासजों बेखायनो आबादखौ बयबो मावनांगौ आबादानो जोंनि मेन नंगुबै खामानि